बचपनके नीक याद अछि आओर हमे जब जब झार झारखंडमे रहै छलहुँ तब हमसभ अपन मतलब फ्रेंडसभके साथ जाइ रहौँ हम प्राइभेट इसकुल तो वहाँ पे हमर फ्रेंडसभ छल फ्रेंडसभके साथ बहुत मस्ती करै छलहुँ ओ फ्रेंडसभकेँ हम बहुत मिस करै छी अभी बहुत याद अबै अछि सभ फ्रेंडसभके साथ हम बहुत नीक मतलब बहुत बहुत गहरा दोस्ती छल एहिके बाद हम फेर गाँव अयलहुँ मतलब बहुत स्थिति खराब छल तऽ हम गाँव अयलहुँ ताहिके बाद गाँव अबै गाँव अयलहुँ ओहिके बाद यहाँ भी अपन मतलब बहुत सारा अपन घरके परिवारके मिललहुँ बहुत नीक नीक मतलब बचपनके हरेक चीजमे आओर हम ई चीज खास बताबै लए चाहै छी जे हम मतलब इसकुलमे पढ़ै छलहुँ यहाँ फिर गवर्नमेंटमे नाम लिखायल गेल छल गवर्नमेंटमे पढ़ै छलहुँ तऽ यहाँके टीचर जे आयल छलहुँ तऽ बहुत बहुत नीक तरहसँ हमरा सभके आ सम्मान व्यवहार बहुत नीक करै अछि करै छलखिन सभ हमरासँ बहुत नीकसँ बात करै छलखिन सभ कहै छलखिन जे अपन अपन मतलब एहन स्टूडेंट एहन विद्यार्थी कहीँ नहि देखलहुँ आज तक तऽ इएहसभ बहुत हम अपन मत इसकुलके हरेक चीज हम बहुत खास बनाबय लए चाहै छी क्योंकि हमर इसकुलमे एहन तऽ मतलब एहन जे बी एफ एफ मतलब बेस्ट फ्रेंड फोरएवर एतेक अच्छा अच्छा बहुत गहरा दोस्ती हमरा छल मतलब दोस्त सभसँ अप फेर बहुत सभ दोस्त साथ सभ साथे घूमय लए गएल छलहुँ बचपनके हम बहुत मतलब बचपनके एहन चीज जहाँ गाँवके हम एक गाँवके बात करै छी हम गाँवमे हम अयलहुँ तऽ मतलब हम कहीँ कहाँ राजगीर वगैरह गएल छलहुँ घूमय लए तऽ राजगीर गेलहुँ तऽ वहाँके मतलब बहुत नीक चीज हमरा जेना गोलघर देखलहुँ गोलघरके सामने मतलब फोटो वोटो क्लिक भएल इसभ चीजके नहि हम बहुत खास मतलब बहुत यादगार चीज अछि बहुत खास बनाब बै छी हम बहुत नीक आओर वहाँ झारखंडके बात करू तऽ हम झारखंडमे बहुत जगह गएल छलहुँ घूमय लए जइसे कि बाबाधाम मतलब साक्ची वगैरह मतलब बहुत चीज गएल छलहुँ घूमय लए वहाँ सभके चीज यादगार बनाबय लए चाहै छी आओर हमर फ्रेंडसभ जे छल फ्रेंडसभकेँ बहुत याद करै छी आओर हम ज अभी भी जब भी जाइ छी झारखंड तऽ हमरा बहुत ओ फ्रेंड दोस्तसभ मिलै अछि तब ओकरा सभ साथे बहुत जगह घूमय लए जाइ छी ओहिके बाद फेर हम ओकरा सभ साथे फेर हम बहुत मस्ती करै छी सभ बहुत याद आबै अछि आओर फेर हम यहाँके बात करू तऽ यहाँ भी हम मतलब सभके साथ जाइ छी घूमय लए दरभंगा जाइ मतलब दरभंगा जाइ छी अ अदर अदर जगह जाइ छी हम बहुत नीकसँ सभके साथ हम बहुत बहुत नीक लागै अछि सभके साथ घूमयमे फेर बच बचपनके बहुत सभ चीज नीक याद आबै अछि बहुत नीक आओर ओकरा अ अ ओकरा हम बहुत ओकरा लेल हम बहुत चीज खास बनाबय लए चाहै छी किएकि बहुत नीक बचपनके बहुत चीज हमरा बहुत नीक लागै अछि आओर जब हम मतलब ने अपना गाँव सभके गाँवके मतलब दोस्त सभ साथे घूमय लए जाइ छलहुँ ओसभ बहुत मतलब चीज खास याद आबै अछि आओर सभके साथ जब घूमय लए जाइ छलहुँ तऽ सभके साथ मस्ती कयनाइ फेर मतलब अदर आ बहुत चीज बहुत चीज जे याद जब बहुत ओकरा बहुत चीज किछु खास बनाबय लए चाहै चाहै छी हम बहुत नीक लाग बहुत नीक लागै छेलै पहले स् आब तऽ सभ अपन अपन सभ चलि गेल आब हमहूँ सभ सभसँ अलग आओर फेर अब जब जाइ छलहुँ तऽ पूरा सभके याद आबै छलय आओर अभी भी कभी काल मिलै छियै तऽ बहुत मस्ती करै छियै सभके साथ घूमय लए जाइ छी बहुत नीक लागैए सभके साथ घुमनाइ फेर बचपनके हरेक चीज मतलब एहन बहुत सा चीज हम खास बनाबय लए चाहै छी आओर सभके साथ हम मस्ती जब करै छलहुँ तऽ सभके सभ मतलब याद करी सभ बहुत बहुत चीज मिस करै छी अभी भी जेना बचपनके बहुत सारा फ्रेंड बहुत दोस्त वगैरह जे भी मिलै छै सभ मिलै छै तऽ सभ के याद रहै सभके याद करै छी बहुत नीक लागै सभके साथ घुमनाइ फिर कहीँ कहीँ जे जेनाइ सभके साथ मतलब किछु काम मतलब वगैरह बहुत नीक लागै छलय बचपनके हरेक चीज हम खास बनबय लए चाहै छी ओकरा